हाँ नमस्ते अच्छा

अच्छा हाँ ठीक है ऐसे कहाँ से बोल रहे हो आप मेधपुर सिटी से बात कर रहे हो ना ठीक है यह आपने कोल कहाँ लगाया है उज्जैन ठीक है हाँ तो मैं आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ इसकी इसके प्राइस के बारे में पता है क्या आपको अच्छा तो इसकी टोटल जो प्राइस रहेगी ना वह रहेगी पैंतीस लाख रुपये और इसका जो जो भी इसकी इस्पीड यह आप उसको आइए यहाँ पर सोरूम में हमारे सोरूम पर और देखिए कि आपको किस प्रकार की चाहिए कौन सा मॉडल चाहिए आपको अच्छा आपको न्यू खरीदनी है कि या सेके नई खरीदनी है ना तो हम बोलिए ब्लेक कलर है वाइट कलर है और ब्ल्यू कलर है रेड कलर है और हाँ यह कलर आपको कौन सा कलर लेना है वाइट चाहिए ना अभी फ़िलहाल में वाइट नहीं है हमको ऑडर करना पड़ेगा आपको कब तक खरीदना है अच्छा ठीक है तो दस तारीख तक खरीदना है आपको तो कम से पन्द्रह दिन ठीक हमको पहले ना आपके डोक्युमेंट्स सारे देखने पड़ेंगे आपके कोई बीमा चल रहा है क्या पहले बीमा चल रहा है कितने का चल रहा है डाक्यूमेंट लगेगा उसमें आधार कार्ड फ़ोटो और ज़मीन की रसीद और जो भी आपके पैरेंट्स के आधार कार्ड और बेंक की डायरी और और चालू नम्बर ये ओर हाँ ये लग चीज लगेगी ओर आप यहाँ लेके आ जाइए क्यूँकि हमको पहेले आपका देखना पड़ेगा कौन सा बीमा चल रा आपका कितने लंबा चल रा हे तो कुछ डीटेल तो आप केस में लोगे या केस में लोगे आप क्या फ़ाइनैंस करवाओगे ना हाँ ठीक है कितना डाउन में कितना डाल सकते हो आप चार से पाँच लाख रुपये ना हाँ ठीक है आप आइए जब भी फ्री हों तो आप आ जाइए ओर फिर आपको हम बता देंगे कितने किस्त आएगी इसकी और इसके बारे में जानकारी दे दें दे देंगे हम आपको और आपको मॉडल भी देख लेना कैसा क्या चाहिए जो डिज़ाइंस यहाँ तीन चार प्रकार की डिज़ाइन होती हैं इसमें तो आप पसंद कर लीजिए और हम भी आपके डॉक्युमेंट चेक कर लेंगे तो आप भी जब भी हो फ़्री तो हम आपको एड्रेस ओर लोकेसन सेंड कर देंगे इसी नम्बर यह वाट्सअप नम्बर है क्या हाँ ठीक है तो हम आपको सेंड कर देंगे ठीक है ओके ओके